हमारे पटना में आइए घूमिए देखिए मंदिर सब बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं यहाँ से घूमिए घूमकर देखकर जाइए हम भी घूमे हैं आप लोग भी घूमिए देखिए बहुत अच्छे लगते हैं चार चार का बाइक लेकर जाइए कोई दिक्कत नहीं होता है इसके लिए हम लोग घूमते हैं जैसे पाटन देवी हुआ मन्दिर इधर हुआ आपका

हर जगह मंदिर जगह जगह घूमे हैं दुर्गा पूजा देखे हैं अच्छे लगते हैं यहाँ पर जैसे आए इधर देखे बिहार में गोविंदपुर में मेला देखिए गोविंदपुर मेला में अच्छे से आदमी स आते जाते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है आराम से घूमते फिरते चल जाते हैं गाड़ी से चार चक्का बाइक जो भी मोड़ से आए शांतिपूर्वक घूम कर चले जाईएगा हम भी घूमे हैं घूमने में अच्छा लगता है जमदहा हुआ जमदहा ये दुर्गा पूजा देखिए जमदहा बहुत बड़ा दुर्गा पूजा संघ अच्छा लगता है देखने में हम भी देखे हैं आप लोग भी आईए देखिए बिहार में बिहार बहुत

है ही आपका हवा पानी सब बहुत अच्छा रहता है हरे तरीका का इन्सान आते है देख कर जाते हैं बोलते है नहीं बोलने में यहाँ पर अच्छा लगता है घूमते फिरते रहते हैं इसमें कोई कमी नहीं है ठंडा मौसम रहता है सुहाना घूमने में बहुत अच्छा लगता है मंदिर देखने का मन्दिर जैसे इधर आइए हाजीपुर हाजीपुर में मन्दिर घूमिए हाजीपुर आके दरुआ महुआ हुआ महुआ का साइड में आईए घूमिए उधर भी देखिएगा सुहाना है देखने में अच्छा है इधर जाईए विद्यापति मन्दिर विद्यापति धाम है वहाँ देखिए वहाँ भी अच्छा लगता है देखने में मन्दिर गारी से आइए चार चक्का से आईए कोई आपको दिक्कत नहीं होगा ये सब जगह एकदम अच्छा जघा है इधर आईए मन्दिर देखिए वटेसरनाथ मेला लगता है बहुत सारा इधर जमदहा में देखिए राम जी का शिवरात्रि में बहुत बड़ा पूजा होता है उधर आइए शिवरात्रि का दिन देखिए हम भी देखे हैं अच्छा लगता है बहुत बड़ा मन्दिर है जमदहा बाज़ार का बीच में वहाँ पर देखिएगा शिवरात्रि के दिन बहुत सारा भीड़ लगा रहता है देखने में अच्छा लगता है

मन्दिर